आओर आओर ख खदारि खूनि कऽ ओहिमे देलहुँ आओर ओहिमे ओहिमे पानि पानि तानि देलहुँ आओर ओकर समय समय समयपर ओकरा कोड़िएलहुँ आओर आओर समय समयपर पानि दैत आओर ओ क् ओ ओ कनि पैघ होइ छै होइ छै आओर तहन ओहिमे ओहिमे फूल फूल फलसभ फू फूल फलसभ ओहिमे होइ छै छोट छोट होइ छै ओकर बाद अहाँके कोनो कोनो एह एहन दवाइ छिड़काव दै छियै छिड़काव दै छियै तऽ ओहिपर आओर आओर ओहिपर बढ़ै छै आओर उएह तोइ उएह उएह जखन पैघ होइ छै तऽ ओकरा तोड़ि कऽ हम हम हम खाइ छी आओर ओकर देखभाल हम ससमयपर करै छी ससमयपर ओकर हम करै छी आओर आओर देखभाल करै छी आओर राति दिन ओहिके पीछा हमसभ लागल भिड़ल रहै छी तखन ओहिमे फ फल फूल होइ छै तखन हमसभ सभगोटा ओहिमे मिलि कऽ खाइ छी आओर ओहिमे बि आओर होइत होइत ओहिमे गा गाछ अथि छोट छोट छोट फलके बाद ओहिमे आओर होइत ओकर ससमयपर सभ किछु करै छियै तऽ ओहिमे पैघ पैघ फल होइ छै उएह पैघ पैघ फलके राति दिन हमरासभके ओ ओहि ओकरा ओगरय पड़ै छै कोनो तरहके नोकसान नहि होय